جی بیٹھئیے بتائیے کیا لیجیے گا اچھا جی لیپ ٹاپ بڑھیا تو آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کون سے کمپنی کا لیپ ٹاپ دیکھنا ہے اچھا اچھا ایچ پی کا دیکھنا ہے ہاں ایچ پی کا جو لیپ ٹاپ ہے آج کل تو وہ کافی ڈیمانڈ میں ہے مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے اس کا تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ آپ کو مطلب کس رینج تک میں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سارے رینج میں ہے تیس ہزار سٹھ ہزار نبے ہزار ہر رینج کا لیپ ٹاپ ہے تو آپ کو کس رینج میں چاہیے آپ بتا سکتی ہیں اچھا ساٹ ہزار تک کا بجٹ ہے آپ کا سٹھ ہزار تک کا بجٹ ہے تو کافی اچھا ہے اس میں کافی اچھا لیپ ٹاپ آپ کا ایچ پی کا آ جائے گا ہے نا انٹل آئی فائی وغیرہ آپ کا آ جائے گا ساٹھ ہزار میں ایچ پی کا کافی بڑھیا لیپ ٹاپ ہے اس کا پروسیسر وغیرہ بھی کافی بڑھیا ہے اس میں آٹھ جی بی ریم ہے کافی بڑھیا لیپ ٹاپ ہے یہ اسموتھ کام کرتا ہے کافی جی جی بالکل لیپ ٹاپ موبائل یہ سارا کچھ ہم لوگ ای ایم آئی پہ بھی پرووائڈ کراتے ہیں بالکل مل سکتا ہے آپ کو ای ایم آئی پہ تو ای ایم آئی کا جو ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ آپ کو دس پرسینٹ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے کیش میں اور باقی نائنٹی پرسینٹ کا ہم لوگ ای ایم آئی کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کا لیپ ٹاپ اگر ساٹھ ہزار تک میں لینا ہے تو آپ کو چھ ہزار روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کرنا پڑے گا یعنی آپ کو کیش دینا پڑے گا اور باقی جو بچا ہوا پیسہ ہے آپ کا چون ہزار روپیہ وہ ہم لوگ جو ہے ای ایم آئی کر دیں گے اور ای ایم آئی پہ کیا ہے نا کہ ہم میرا مطلب آپ کا سول اسکور ہم کو چیک کرنا پڑے گا اور سول اسکور اگر آپ کا بڑھیا رہا تو ہم آپ کا سات پرسینٹ کے انٹریسٹ پہ ہم آپ کو یہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کرا سکتے ہیں جی تو آپ آپ جو ہے مجھے اپنا یہ بتا دیجیے نام وغیرہ بتا دیجیے ایڈریس بتا دیجیے آپ اپنا اور ساتھ میں بینک کا پاس بک لگے گا اور آدھار کارڈ لگے گا اور پین کارڈ لگے گا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹ آپ ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں یا پھر آپ منگوائیے گا اچھا جی کیا اچھا جی کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں ہے اچھا ایس بی آئی میں جی بالکل تو ہمارے طرف سے جو فائنس کرتے ہیں وہ ہمارے اقبال خان ہیں وہ بجاج فائنینس کے طرف سے ہے تو وہ جی فائنینس کا سارا کام کرتے ہیں جی بالکل بالکل بالکل ہمارے یہاں سے جو بھی کسٹمر پانچ ہزار سے اوپر کا کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو اس کو گفٹ ہم لوگ ضرور دیتے ہیں تو آپ کو ایک گفٹ بالکل ملے گا آپ کو ہم اسمارٹ واچ گفٹ کریں گے آپ پیمنٹ کرنی کیجیے ٹھیک ہے اور یہ فام ہے آپ یہ فام فل کیجیے تب تک ٹھیک ہے